भारतके फैशनमे तऽ बहुत बदलाव आबि गेल अछि जेनाकि पहिने धोती कुर्ता चलति रहै या पैजामा कुर्ता चलति रहै आई काल्हि तऽ प्रायः आदमी पैंट शर्ट पहिरेए आइ बच्चा जन्म लैत छै तखनेसँ ओकरा जीन्स पहिराबैत छै एहिसँ तऽ बहुत तरहक समस्या छै नहि एहिमे नीकजकाँ हवा लागैत छै नहि ओकरा बच्चाके माटिके दर्शन होइत छै जेकि कि माटियोमे जे खनिज लवण या कोनो तरहक पदार्थ छै ओकरा शरीरमे स्पर्श हेतय हँ पूर्णरूपेण आधुनिकतापर आधारित छै बाहरी कपड़ाके विशेष पसन्द कयल जाइत छै जे ताकि वएह देखैमे मतलब जे चटक फटकबला रहै ओहिसँ ओकरा नीक बुझाबैत छै ओकरा गार्जनकेँ बच्चा कि जाने कपड़ाके हाल आ शरीरमे जखन असर पड़ैत छै तखन बुझाबैत छै जे ई चर्मरोग भेलय ई भेलय ओ भेलय जे किछु